मुंहिंजो नालो कोमल लालवाणी आहे ऐं मां अजमेर शहर में अजय नगर में रहंदी आहियां हुंअ त मुंहिंजो घर जो बिजली जो बिल ईंदो आहे ऐं मां पंहिंजे घर जो बिजली जो बिल टाइम ते जमा बि कराईंदी आहियां बिजली जो बिल जमा कराइण सां मूंखे ओॾीमहिल ई रसीद मिली वेंदी आहे पर हिन बार इहो थियो आहे मुंहिंजे घर जो बिजली जो बिल बि आयो आहे ऐं मां टाइम ते ई पंहिंजे घर जो बिजली जो बिल जमा करायो आहे पर बिजली जो बिल जमा कराइण खां पोइ बि मूंखे अञा ताणी को रसीद न मिली आहे रसीद न मिलण सां मूंखे ॾाढी चिंता थी पई आहे ऐं मां ॾाढा चकर बि लॻाया आहिनि त बि मूंखे अञा ताणी रसीद न मिली आहे इन करे मां इलैक्ट्रिसिटी बोड जे कश्टमर सर्विस खे कॉल कयो आहे हाणे तव्हां मूंखे ॿुधायो की मूंखे इहा रसीद कीअं मिलंदी ताकी मूंखे इहा रसीद मिले त मुंहिंजी चिंता दूरु थिए हीअ रसीद मिलण सां मां इहा रसीद रखी लाईंदी आहियां कॾहिं बि कहिड़े टाइम ते बि इहा रसीद मूंखे कमु अची सघे थी